ایک وقت ایسا تھا جب ایک ضرورت پیش آئی تو كچھ لوگوں سے عہدے داروں سے ملنا تھا ان سے ملنے كے لیے كوئی صورت نہیں بن رہی تھی نہ كوئی ایسا راستہ تھا نہ ہماری اپنی پہچان تھی ان تک تو اس ان سے ملاقات كے لیے اپنے اس كام كے لیے ہم نے كئی جگہ راستے ڈھونڈے پھر كئی لوگ ملے جن كے ذریعے وہاں تک پہنچے وہاں پہنچنے كے بعد ان كے سامنے اپنی بات ركھی تب ان لوگوں نے اس بات كو سمجھا اور اس بات میں ہماری پوری مدد كری تب جا كے وہ ہمارا كام بنا اور كافی پریشانیوں كا سامنا آیا لیكن یہ ہے كہ آدمی كو ہمت نہیں ہارنا چاہیے اس كو اپنے كام یا لوگوں سے ملنا ہے تو اس كے ذرائع ڈھونڈے جاتے ہیں اس متعلق ان لوگوں سے ملاقات كریں ملیں اپنے مزاج كو اچھا ركھیں تا كہ آپ كا كام بن سكے تو وہ كام بن گیا